मां हिक ऑनलाइन ड्रेस ख़रीद कई हुई जा कि कोलिटी में तमामु सुठी निकिती ऐं फ़ितिंग बी हुन जी तमामु सुठी हुई जीअं बिल्कुलु स्मॉल साईज़ लिखियो हुओ बिल्कुलु मुंहिंजे फ़िटिंग जे हिसाब सां ऐं ॾिसण में पाइण में रंग जहिड़ो पिचर में ॾिसणु आहियो पिए उहो साॻियो बिल्कुलु लॻो का बि मूंखे हुन में शिकायत कान मिली ऐं मां पंहिंजी तरफ़ सां सभिनी खे इन ई ऑनलाइन साइट सां वधीक शॉपिंग करण लाइ चवंदसि हुननि मूंखे डिस्काउंट बि ॾाढो सुठो ॾिनो छो कि होली हली पिए त होली ते डिस्काउंट ऑफ़र बि तमामु सुठो हुओ ऐं मां हुन सां ॾाढी ख़ुशि आहियां ऐं मां सभिनी खे चवंदसि कि इन मां ई तव्हां वरी शॉपिंग कजो